ہندوستان میں نقل و حمل کے بہت سارے ذرائع ہیں جیسے کہ ٹرین بس ہوائی جہاز اور پرنسل کار موٹر سائیکل وغیرہ ملک کے اکثر لوگ زیادہ تر نقل و حمل کے لیے ٹرین کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ٹرین کا سفر بہت آرام دہ اور کم پیسوں میں ہو جاتا ہے سفر کے دوران بعض دفعہ بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں جیسے کہ کبھی کبھار ٹرین اور بسوں میں بہت زیادہ بھیڑ بڑھ جاتی ہے سیٹ ملنا مشکل ہو جاتا ہے اور اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے تو اسے بہتر ایسے بنایا جا سکتا ہے کہ سرکار کو اس کے لیے ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے سفر کو آسان بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹرینیں اور بسوں چلانی چاہیے تا کہ لوگ آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں اور انہیں سفر کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو